آج کے ترقی یافتہ دور میں ہر شخص اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان کے ہر فرد کو تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ترقی کا دور ہے اس دور میں جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اسی کی عزت ہوتی ہے وہی دو چار پیسے کما سکتا ہے اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے عوام میں اس کی کوئی عزت نہیں اسی اعتبار سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار کے ہر فرد کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح سے میں بھی اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو پڑھا لکھا یا تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے فیوچر کا خود ڈسائڈ کر سکے یا وہ اپنے فیوچر خود بنا سکے